ہیلتھ کیئر سسٹم کو مختلف ذرائع سے فنڈ کیا جاتا ہے جن میں حکومت کی جانب سے فراہم کردہ فنڈس نجی شعبے کی سرمایہ کاری اور چیئریٹی یا خیراتی اداروں کے تعاون شامل ہیں ہندوستان میں صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے کئی اقدامات اٹھائے ہیں جن میں سے چند اہم یہ ہیں پرائم منسٹرز نیشنل ہیلتھ پروگرام یہ پروگرام غریب خاندانوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کرتا ہے اس کے تحت صحت کاڈس تقسیم کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے مریض سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں علاج کروا سکتے ہیں اسی طرح صحت انصاف کاڈ اس پروگرام کے تحت غریب اور مستحق خاندانوں کو صحت کاڈ فراہم کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے وہ مختلف بیماریوں کا مفت علاج کروا سکتے ہیں پرائم منسٹرس ریلیف فنڈ یہ فنڈ قدرتی آفات حادثات یا دیگر ایمرجنسی صورتحال میں متاثر لوگوں کی مدد کے لیے قائم کیا گیا ہے اس فنڈ کے تحت لوگوں کو طبی اور امداد فراہم کی جاتی ہے چیریٹی کمیشن چیریٹی کمیشن خیراتی اداروں کے رجسٹریشن اور نگرانی کرتا ہے تاکہ وہ صحت کے شعبے میں اپنی خدمات فراہم کر سکے حکومت سرکاری اسپتالوں اور ہیلتھ کیئر سینٹرز کی اپگریڈیشن اور جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہے یہ اقدامات حکومت کی کوششوں کا حصہ ہیں تاکہ صحت کے شعبے کو بہتر بنایا جا سکے اور عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں